मां त कहिड़ी बि सब्ज़ी या घरजी रोटी अधु मुने कलाक में ठाहे वठंदी आहियां त हिकु दफ़ो विचार आहियो कुझु अलॻि थी अॼु ठाहियां त यूट्यूब खोलियो यूट्यूब में कुझु चवां पई डिफरंट आइटम ठाहियां त उनमें छोला भटूरा सर्च कयां छोला भटूरनि जी डिश आई त ॾेखाई त सई सहूलो भई हिअं कयो हिअं कयो मां चलो हलो ठीक आ करे थी रहियां थी वेंदो हुन में अधु मुने कलाक में पर जीअं ई ठाहियो मूंखे त जाम ख़फ़ो लॻो छोला पिसाए हुनखे बॉईल कर वरी दागु पचाए ग्रेवी ठाए हुनमें विझु वरी सीटियूं हणाए साइड में मैदे जो अटो ॻोए रखु वरी अधु मुनो कलाक छॾे ॾे वेले करे पोइ हुन भटुरे खे वञीं तरु पर चङो टाइम लॻी वियो मां सोचियो हुयो अधु मुने कलाक में थी वेंदा पर न मूंखे पूरा ॿ कलाक लॻा इहो व्यंजन ठाहिण में त टाइम लॻे थो कुझु नओं असां कयूं था न उनमें चङो टाइम लॻे थो पियो ख़फ़ो थियो ॼणु त हिकु मुए लाइ ऐं जेको मूंखे नॉलेज मां उहो ठाहींदी आहियां उहो त मुंहिंजो फटाफट थी वेंदो आहे कमु